اُتّر پردیش میں تعلیم کے معیار میں مختلف عوامل شامل ہیں جو اُتّر پردیش کے تعلیمی میعار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جیسے حکومتی سرمایہ کار اور تعلیمی پالیسیاں تعلیمی نظام کو بہت متاثر کرتی ہیں اور تعلیم کی فراہمی کے لیے حکومتی منصوبے بڑا کردار ادا کرتے ہیں اچّھے تعلیمی ادارے اور ماہر معلمان کا ہونا تعلیم کے میعار کو بڑھا دیتا ہے اور اسی طرح تعلیمی مواد اور ٹیکنالوجی بھی معیاری تعلیم کو فراہم کرتا ہے اسی طرح اُتّر پردیش میں تعلیم کے معیار کو بڑھانے کے لیے معاشی حالت بھی اہم ہے کیونکہ معاشی مستعجبات معلّقہ علاقوں میں تعلیم کی فراہمی کو متاثر کرتی ہے اسی طرح جنسی مساوات لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر حقوق اور تعلیمی مواقع ملنا بھی اہم ہے ان عوامل کا ملاپ ملک کے تعلیمی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور اچّھے تعلیمی معیار کی فراہمی میں مدد فراہم کرتا ہے